हा चओ चओ हा त हल मुंहिंजे घर मुंहिंजे घर में बि शादी आहे त मूंखे बि थोरी शॉपिंग करिणी आहे त हल पाण ॿई गॾु हलूं सुठो मिलंदो अथव हलो हलो पाण ॿई गॾु करे अचू ख़रीदी तव्हांजे तव्हां हा त मूंखे बि वठिणो आहे न हलो त पाण ॿई गॾु पोइ खरीदी करे पाए अचूं कपिड़ो बि वठिणो आहे वॻा बि वठिणा आहिनि तव्हांखे बि वठिणा आहिनि की वॻा हा त हलो हा हा मूंखे बि वॻा ने हीअ चोली हीअ सभु वठिणा आहिनि शहेरनि बजारनि में हीअ त मां थी वठा त हू वॻनि जी तव्हांखे दुकान दुकान कहिड़ी तव्हांखे तव्हांखे अथव ध्यानु में हा हा हा सोन त हूते बींडी में बि मस्तु मिलंदो अथव सोन तव्हांजो हुतां वठी ईंदासीं ॿई ॼणा वञी करे हा हा त पाण पहिरीं त पहिरीं हिकु कमु था कयूं पाण ॿई सोन वठी करे पोइ पाण ख़रीदी करणु वञू था वॻा अने ॻोटा वटि सोन जो कमु पाण पहिरीं पतायूं था बराबरि हा त पाण हा पाण गॾु वठंदासीं त फ़ाइदो बि पवंदो पाण खे पहिरीं सोन जी ख़रीदी करे पोइ पाण कपिड़नि जी ख़रीदी कंदासीं हा हा त भले पाण ॿई ॼणा आहिनि पहिरीं हिकु कमु त शॉपिंग करे था अचूं हा बराबरि सही आहे न हा त पाण हा त पाण गॾु हलूं था हले के पाण खे छा थोरो फ़ाइदो बि पवे पाण गॾु शॉपिंग कंदासूं त गॾु फ़ाइदो बि पवंदो पाण खे बराबरि हा त पाण खे थोरो फ़ाइदो बि उच्चा कपिड़ा किथे मिलंदा आहिनि हू तव्हांखे ख़बर अथव ईअं हा त पोइ पाण खे उच्चा बि त खपंदा आहिनि पाण खे ख़ाली चोली थोरी खपंदी पाण खे ड्रेसूं मटेरियल ॿियो बि त खपंदो न हू पाण उतां वठिबी बराबरि न हा हा ॿिया पेर ऐं उच्चा बि खपनि था नी पाण खे ईअं हा त हू पाण ई हुतां वठूं हा बराबरि हा त तव्हां तव्हां इहो ॾिठिल हूंदो न पाण हुन वटां वरी त भई उच्चा सभु हुतां वठी अचूं बराबरि न हा हा सही आहे हा हा बराबरि त पाण छा ईअं न पाण खे छा हुतां ई डॉली डॉली वारो तव्हांखे सुञाणंदो अथव न त पाण खे छा उच्ची उच्ची आइटमूं सभु ॾेखारे न त पोइ पाण उच्चा हुतां ई वठी लाहियूं फाइनल करे छॾियूं हुते हा हा बराबरि आहे सही ॻाल्हि आहे त पाण आहे न पहिरीं हिकु कमु था कयूं पाण सोन जो पताये पोइ हलूं था बराबरि हुतां खां कपिड़े जी ख़रीद कपिड़े जी ख़रीदी करे पोइ पाण आहे न मीटर में चोली न पोइ हेड़ो वठी ईंदासि बराबरि हा त पोइ पाण हुते फाइनल कयूं था बरा पोइ गॾु ई पाण आहिनि ॿिनिनि जा सभु फाइनल थी वञे पोइ ॾिसूं था पोइ पाण खे जेको ॿियो सम्झि में आहे त वरी पाछो ॿियो बि कुझु वठूं था त हू पाण हा हा बराबरि